साहित्य कविता नकारात्मक अभिव्यक्ति के अन्य रूप में देखा इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से किया गया है साहित्य में कैसा है ये साहित्य ऐसे है जिन्हे हिन्दी भाषा में लिखा गया और वह पाठकों के लिए अत्यंत प्रभावकारी होते हैं जिसमें पाठक आसानी से हिन्दी भाषा का उपयोग हिन्दी साहित्य में किया गया है उसे पढ़ कर उसे स अच्छे से समझ सकता है साथ ही काफी सारी जो किताबें हैं जिन में जिनको हिन्दी भाषा में लिखा गया है वह हर किसी के लिए आसानी से बाज़ार में उपलब्ध है लोग बाग उसे लेते हैं पढ़ते हैं जैसे हमारे कुछ ऐसे संस्कृत भाषा का प्रतिरूपण मतलब उसको ट्रांसलेट करके हिन्दी में किया गया है जिसे हर कोई उस में जो बातें लिखी हुई है उसे आसानी से समझ सके वैसे ही कविता में भी है कविता में कई सारे उर्दू और फारसी शब्दों का उपयोग होता था क्योंकि दूसरे जो आक्रमणकारी आये थे उनका काफ़ी प्रभाव था हमारे भारत पर तो जो हिन्दी है जो हिन्दी भाषा के कवि थे उन्होंने हिन्दी के गद्य पध में काफी अच्छे से उन चीज़ों को समाहित किया उनमें अलग अलग तरीके से हिन्दी भाषा का प्रयोग किया जिससे जो कविता है वो एक नए रूप में आ सके और उसमें जो हिन्दी भाषा को उपयोग है वो अत्यंत सरल भाषा में किया जाता है और फिर सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगता है बड़े बड़े जो कवि हैं वो अपनी कविताओं में हिन्दी भाषा का ही उपयोग करते हैं जिससे जो हिन्दी कविता सुनने वाले लोग हैं वो हिन्दी भाषा को अच्छे से समझ हिन्दी भाषा के मदद से उस कविता के अर्थ को समझता है उसमें जो कवि क्या कहना चाहता है उसे समझ पाए ऐसे कलात्मक अभिव्यक्ति के रूप में भी जैसे कि जो बड़े बड़े नाटक होते हैं उनमें ज़्यादातर लोग हिन्दी भाषा का उपयोग करते हैं जिससे क्योंकि हमारे भारत में हिन्दी भाषी लोगों की मात्रा बहुत अधिक है इससे क्या होता है कि लोग बाग उस नाटक से आसानी से जुड़ सकते हैं ऐसी बहुत सारी कलाएँ हैं जिनमे हिन्दी भाषा का उपयोग होता है